हांवें खूब पयलें विणून टाॅवेल मागीर तोरणां किंवां टेबल क्लोत अशें खुबशें केल्लें आसा आतां सद्द्याक तें कांय करपाक म्हाका मेळना कामाक आशिल्ल्यान शिवपाचें हांवेन तशें शिकिल्लें ना पूण हांव म्हजे कडेन मशीन हांवें सारकें करून घेतलां पोन्नें आशिल्लें तें सो म्हजी जर खंयचे कपडे नायटी बी मोडवी करपाची आसा जाल्यार ती कट करून मोडवी करप किंवा सायडीन स्टिचींग करपाचें आसा आनी डब्बल शिवण करपा खातीर तें करप आनी एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार पयर कोवीड आयिल्लो तेन्ना जीं मास्कां हां केल्लीं हांव वापरतालें म्हजो घोव म्हजो चलो वापरताले तीं सगलीं मास्कां हांवेन म्हज्या स्वताच केल्लीं मशिन म्हज्या कपडे वेगवेगळे कपडे वेगळे वेगळे डिजायन घेवन वेगवेगळे तरेचे मास्क हांवेन हांवेच केल्ले जे आमी वापरताले तें एकच म्हाका मुद्दाम सांगपाचें अशें दिसता